मुखे पखियुनि ॾिसण जो ॾाढो शौक़ु आहे मां रोज़ु सुबुहु जो सवेलु उथी करे मथे छत ते वञी करे पखियुनि जे लाइ बाजरी जुअर मकई वग़ैरह खणी वेंदी आहियां इन करे पखी बि रोज़ु हीरी विया आहिनि सुबुहु जो सवेल ई उथी करे सुरीले आवाज़ सां ईंदा आहिनि उहे चुगिंदा आहिनि हिकु दफ़ो मां गिरनार पासे वई हुअसि त हुते दुरबीन सां जीअं ॾिठो त रंग बिरंगी जुदा जुदा नमूने जा पखी हुआ ऐं उए दुरबीन में वेझो ॾिसी करे ॾिसण अची रहिया इन करे ॾाढो माना मज़ो पियो अचे ऐं इन खां सवाइ हिकु मोर हुओ जेको खुलियलु पिशा करे रंग बिरंगी खुलियल पिशनि सां ॾिठो ऐं उहे पखी एतिरो आवाजु सुरीलो करे रहिया हुआ मूंखे हुननि जो आवाजु ॿुधण में हुननि खे ॾिसण में ॾाढो मज़ो ॾाढो मज़ो आहियो ऐं इन करे मां उन्हनि पखियुनि जूं तसवीरूं दुरबीन में रखियूं ऐं सेव कयो ऐं उहे मूंखे जेॾीमहिल बि मन थे मां उहे ॾिसंदी आहियां मुंहिंजो मनु ख़ुशि थींदो आहे